हेलो सर क्या आप जोमैटो से बात कर रहे हो मैंने खाना ऑर्डर किया था लेकिन अभी तक नहीं आया है कब तक आएगा कितना समय लेगा जल्दी जल्दी जल्दी आना चाहिए लेकिन कब तक आएगा अब आपका लड़का नहीं आया अभी तक घर पर रिश्तेदार बैठे हैं लेकिन अभी तक नहीं आया है समय निकल रहा है पाँच बज चुके हैं लेकिन आप थोड़ा जल्दी से करवा दीजिए प्लीज़ मुझे बहुत देर हो चुकी है लेकिन अभी तक नहीं आया है हेलो भैया वह रास्ते में हैं आपकी क्या गलती है आप थोड़ा जल्दी से जल्दी करिए रिश्तेदार घर में बैठे हैं वह परेशान हो रहे हैं मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन आप थोड़ा जल्दी जल्दी करिए शर्म आ रही है रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कट रही है प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी आइए कितना समय लग रहा है आपको धन्यवाद